हैलो हंजी तुस लेबर आह्ले बोल्ला दे अच्छा ठीक ऐ मी ना एह् इक बंदा चाहिदा हा जरो अच्छा अच्छा बंदा निं जनान्नी अच्छा अच्छा उ'ऐ निं ते ओह् महां तुं'दे कोल किश कोई मर्द निं भेजी ओड़ेओ जनान्नी ई चाहिदी में अच्छा तुस करदियां ते भी होर केह् चाहिदा मिकी तां तुस करदियां ते तुस गै आई जाएओ

एह् औना इत्थै जरो एह् सैल्लां तलाऽ सीईओ आफिस ऐ निं जित्थै जिद्धर औना कन्नै गै ई गोलगफ्फे दी रेह्ड़ी लग्गी दी अंदरै ई जाना द'ऊं गैईं देनियां तुसें हा कीता तुसें अच्छा ठीक ऐ ओह् शाह् हुंदे इक दो गेट टप्पना तुसें ते उत्थै कन्नै गै मेरा घर गै जरो हां उत्थै तुस पुच्छी लैएओ कुसै ई बी मेरा नांऽ लेई लैएओ अहें पुष्पा हुंदा घर कुत्थै ऐ हां ते उत्थै एह् जरो थोह्ड़ा जरो कम्म केह् करना उ'ऐ थोह्ड़ा जेहा ओह् बिंद हारा गुड्ढना आह्ला क्यारी ऐ ते लांदी फुल्ल बूह्टे सब्जी सुब्जी लान्नी अ'ऊं ते मड़ो हुन घाऽ चढ़ा इन्ना बड़ा घाऽ चढ़ा ते महां ओह् कुतै बढ़ाना हा मिगी टैम निं लगदा बच्चे निक्के निक्के तंग करदे सस्स घर इन्नी बमार ऐ उस्सी बी अंदर बाह्र लैना पौंदा फ्ही आओ जाई बड़ी लग्गी दी निं इसलै हां ते नेईं तां अ'ऊं एह् कम्म आपूं गै करी ओड़दी हा बा हून मिकी टैम निं लग्गा दा ऐ में आक्खेआ हून अग्गें आह्ली सब्जियां दिक्खो आं लोक ला दे कोई भिंडियां कोई शिमला मर्चां मर्चां मुरचां एह् सारे घिया कंडोह्लियां ला दे महां आमीं लांदी ही दो बूह्टे आ हां हां ते में तां सोच्चेआ महां कुसै ई आखनी ते जेल्लै भाई महां कोई चार पैसे देइयै ते लोआन्नी सब्जी जरो इक ते इक शौक पूरा होई जंदा ते इक इ'यां हरेआली होऐ ते किन्नी शैल लभदी दिक्खोआं सैल्ले सैल्ले बूह्टे लग्गे दे होन ते शैल बी लभदा अं उ'ऐ निं आदमी अपने घरा खा ते गल्ल बक्खरी होंदी शैल बी लगदी इ'यां कन्नै घर गंद पेदा ते लोक बी आखदे एह् केह् गंद पा दा ते हून दिक्खोआं अग्गें बरसांत औनी ते कीड़े मकौड़े ते बुरी हालत होंदी थोह्ड़ी सफाई रक्खनी पौंदी अच्छा चलो ठीक ऐ तुस गै औह्गियां दिक्खो तुसें ते हां करी ओड़ी मिकी बी सनाओ भी तुस किन्ने पैसे लैह्गियां अच्छा बा ध्याड़ियै दा कम्म निं ऐ जरो

अच्छा भी तुसें उब्भी दिक्खना पौंदा निं ध्याड़ी ते भज्जी ई ना पूरी हां हां तां ठीक ऐ हां इ'यां मेरा थोह्ड़ा गै कम्म ऐ ओह् ध्याड़िया निं ऐ पर चलो भी तुसें ते अपना बारा दिक्खना जरो हां तुस ध्याड़ी भन्नी ओड़गियां ते भी बा चलो भी दिक्खोआं सौ पंजाऽ घट्ट बी होई जंदा हां हां खरी भी तां तुस आई जाएओ भी खरी हां तुसें शाह् हुंदे कम्म कीता तुस आक्खै निं आं ते बस उं'दा गै इक दो गेट टप्पना नेईं पता लग्गग ते पुच्छी लैएओ पुष्पा हुंदा घर कुत्थै ऐ ते बस पता लग्गी जाना अच्छा अच्छा इ'यां घर आखदे मिगी पुष्पा ब इ'यां स्हेई नांऽ मेरा बबली हां नेईं इ'यां कागजें पत्तरें बी बबली ऐ ते घर आखदे पुष्पा महां लोकें ई म्हल्लै पता निं होना ऐ हां तां पुष्पा आक्खै नी इ'यां स्हेई नांऽ मेरा बबली ऐ पर चलो पुष्पा गै पुच्छेओ ते भी नेईं पता लग्गग ते बबली पुच्छी ओड़ेओ हां खरी भी तां जिसलै बी टैम लग्गग कल्लै परसूं तक्कर आएओ खरी भी तां